हलो तुलसी बुटीक हलो तुलसी बुटीक हा ॿुधायो हम्म हा असां वटि अवेलेबल हा हा असां वैडिंग कोट्स जी ब्लेज़र्स जी सभु त चूड़ीदार चोबा पैजामा वैरायटीज़ आहिनि हुनमें तव्हांखे जेको बि खपे तव्हांखे सभु मिली वेंदी वैरायटी ऐं हुनमें अलॻि अलॻि जेके हाणे बि लेटेस्ट डिज़ाइंस आहिनि उहे बि तव्हांखे अरेंज करे ॾिनी वेंदियूं ऐं हुन ते ना हिकु स्पेशल ऑफर बि हली रही आहे जेके असां वटि फिफ्टी थाउसैंड फोर्टी थाउसैंड जी रेंज में आहिनि उहे हाणे फिफ्टीन थाउसैंड ऐं ट्ववेंटी थाउसैंड जी रेंज में डिस्काउंट ऑफर ते हली रहिया आहिनि त तव्हांखे हुन में जाम सुठी सुठी डिज़ाइंस आहिनि सुठी सुठी वैराय़टी तव्हांखे मिली वेंदी त तव्हांखे अचिणो हुजे त तव्हां दुकान ते विज़िट कयो

उहो तव्हांजे मथां डिपैंड थो करे वराइटीज़ में अलॻि अलॻि वराइटीज़ असां वटि अवेलेबल आहिनि टू पीस बि आहे थ्री पीस बि आहे फोर पीस बि आहे डिपैंड थो करे तव्हांजे मथां तव्हांखे कहिड़े टाइप जो ठारायणो आहे

हा हा हाणे लेटेस्ट डिज़ाइंस आहिनि कलर्स बि अवेलेबल आहिनि सेल वारे आइटम में बि जेके हाणे रीसैंट न्यू वरायटीज़ कढियूं वयूं आहिनि उन में बि सभु कुझु अवेलेबल आहे तव्हां उहो ॾिसंदा त तव्हां उन्हनि मां बि सलेक्ट करे सघंदा आहियो फुल फुल वैरायटी अवेलेबल आहे हम्म हम्म हा हा उहो बि तव्हां खे अरेंज करे मिली वेंदो तव्हां विज़िट कयो तव्हां सभु वैरायटी पर्सनली तव्हां अगरि तव्हां शॉप ते ईंदा त थाणा में जाम फेमस बुटीक आहे असांजो त हुते तव्हां खे हिक खां हिकु वैरायटी मिलंदी ऐं सुठी रिज़नेबल रेट में तव्हां खे मिली वेंदो सभु कुझु सभु सभु अवेलेबल आहे सभु ऑन द स्पॉट तव्हां खे ऑल्ट्रेशन इहे उहो कुझु बि प्रॉब्लम निकिरे थो हलंदो तव्हां ऑर्डरु प्लेस कयो डिज़ाइन सिलेक्ट कयो तव्हांखे अगरि जल्दी खपे तव्हां खे जल्दी बि मिलंदो न त त टैन टू फिफ्टीन डेज़ जे अंदरु तव्हांजो ऑर्डरु प्लेस थी वेंदो अगरि तव्हांखे अर्जेंसी आहे त तव्हां खे हफ़्ते में बि मिली वेंदो पेमैंट तव्हांजे मथां डिपैंड थो करे तव्हां कैश पे करे सघो था ऑन द स्पॉट ऐं तंहिंखां त सवाइ तव्हां जी पे या कार्डु पे कयो था तव्हांखे उहो बि अवेलेबिलिटी आहे

अचणो पवंदो तव्हां ट्र्रायल न कंदौ त तव्हांखे ख़बरु कीअं पवंदी त तव्हां जेको सूट वठो था ठहारायो था उहो बिना ट्रायल जे त तव्हां खे ख़बरु बि न पवंदी त शॉप ते त विज़िट करणी ई पवंदी हा तव्हांखे एड्रैस ऐं कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभु वैबसाइट ते ॾिस खुलियलु हूंदो आहे खुलियलु हूंदो आहे यारहें ताईं सुबुह यारहं खां राति जो यारहें ताईं हा हा हा जय झूलेलाल